आंनि बादिब्ला सरखारा माखासे गेलेनाय खेला धुला जेरै आं फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो बिनि सायाव गासैबो जायगानि जायगायावनो माखासे फुटबल खेलाफोर जेरै उन्दैफोरनि खेला गिदिरफोरनि खेला ट्रफि खेला बेफोरखौ सरखारा सम सम नायनानै होबाय थायोब्ला बा खेला सोलिहोबाय थायोब्ला मोजां जागौ आरो ना आरो खेला होनायजोंल' जाया जेरै फुटबल स्टेडियामफोरखौ फोथारफोरखौ मोजां बानायनांगौ बेफोरखौ बानायोब्ला जोंनि फुटबल इन्डास्ट्रियाबो जौगागोन खेलानि बिथिङाव गासैबो जौगागोन आंथ' बिबायदियाव चान्स मोनोब्ला आङो ओरैबायदि जौगा होगोन आरो ना ओरैबायदि बानायगोन ओरैबायदि फिल्डफोरखौ बानायगोन ओरैबायदि मोजां बानायगोन ओरैबायदि प्लेयारफोरखौ बासिगोन ओरैबायदि क्लास होगोन बेनि उनाव बेथन होगोन ओरैबायदि फोरोंगोन ओरैबायदि ट्रेइनिं होगोन ओरैबायदि खेला जा सोलिहोबाय थागोन ओरैबायदि गोजान गोजानाव खेला गेलेनो लांगोन आरो ना आरो बिसोरखौ अवेल ट्रेइन मोजां ट्रेइनिं होनाय गासैबो बिसोरखौ नायजोबगोन आरो ना बिसोरनि फिउचारा जाहाथे मोजां ब्राइट जायो आरो जोंनि इयुननि गथ'फ्राबो बेखौ नुनानैनो गासैबो मानसिफ्रा बेहाय खेलानि बिथिङाव गासैबो गोसो जायो गेलेयो ओरैबायदि